कमर दर्द के इलाज के लिए मेरे गाँव में बहुत ही बहुत ही प्रचलित तरीके से घरेलू उपाय कराए जाते हैं जैसे जब कभी किसी का कमर दर्द हो बहुत असहाय पीड़ा महसूस होने लगे तो उस पीड़ा को कम करने के लिए मुझे या मेरे गाँव में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से इलाज दिया जाता है कि वह दर्द को सहन कर सके और कम हम दर्द हो उसे जैसे कि अकवे के पत्ते को गर्म करके उसके पट्टे से इलाज करना और उसे पत्ते से सिकाई करना इस तरीके का इलाज दिया जाता है अकवे के पत्ते के अलावा एक प्रकार से ईंट जो घर बनाने के काम आती है उसका प्रयोग भी किया जाता है उसे गर्म करके और एक कपड़े में लपेटकर हल्का हल्का उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर दर्द बहुत असहाय हो रहा हो जिससे उन मांसपेशियों की सिकाई हो जाती है और मांसपेशियों को राहत पहुँचता है उस राहत से इस तरीके से उन्हें राहत पहुँचता है एवं एक अन्य उपाय है कि बच्चों से उसे टरवाकर उसे सुटाई करवाई जाती है किसी वी स्थान पर जहाँ हमें दर्द कमर दर्द हो रहा हो उस स्थान पर किसी अनुभवी व्यक्ति से उन मांसपेशियों की सुटाई कराई जाती है सुटाई कराने से वह मांसपेशियाँ बिल्कुल नर्म और लचीली हो जाती हैं जिनसे उन्हें आराम की प्राप्ति होती है और इसी प्रकार कुछ लोग उन्हें घर्सण करवाकर उनमें तेल से मालिश करवाकर कराई जाती है जिससे कि मांसपेशियाँ कुछ अन्य प्रकार से लचीली हो जाती हैं और उनमें जो दर्द होता है वह गायब हो जाता है या यूँ कहें कि बिल्कुल कम हो जाता है जिस प्रकार से हमें एक किसी दवाई खाने से या किसी वैध से इलाज करवाने से जो फ़ायदा पहुँचता है वही ठीक उसी प्रकार का हमें इस घरेलू उपाय से होता है लाभ